नमस्कार बोलिए नमस्कार क्या कौन सी कौन गहना चाहिए सोने की चाहिए कि चाँदी की चाहिए रेट सोने का रेट इस समय चौबी चौबीस हजार भरी है लेकिन आप सामान लेंगे तो कुछ कम हो जाएगा रेट कौन कौन सा सामान चाहिए हाँ

देखिए मंगलसूत्र है जो अठन्नी भर का वो पड़ेगा दस पन्द्रह हजार का आपको और अँगूठी पड़ेगी जो चवन्नी भर की है वो पाँच छ सा सात हजार की हार पड़ेगा आपको एक भरी का है तो वह पचीस तीस हजार का पड़ेगा पायल आपका पड़ेगा छ सौ रुपया भरी लेकिन जैसे लेंगे वैसे कितना वेट का लेना चहिए उतना वेट का दाम दे देंगे आपको करधनी पड़ेगी सात से आठ हजार की

जैसा गहना लें नहीं नहीं रेट उचित लगा देंगे आपको आप जब आइएगा तब दुकान पर हम उचित रेट लगा देंगे जो भी रेट है हम उचित लगाकर आपको दे देंगे जो भी गहना चाहिए वो सब मिल जाएगा

ठीक नमस्कार

कम का भी है कम का चाहिए कम का मिल जाएगा वह भी इससे हल्का रेट होगा दस हजार पन्द्रह हजार कम हो जाएगा रेट का जो भी होगा कम रेट लगा देंगे नमस्कार जितना चाहिए

हाँ कुछ लगा देंगे रेट कुछ लगा देंगे उसका

गहने का रेट अच्छा लगा देंगे जो उचित होगा वो रेट लगा देंगे आप

हल्का से हल्का रेट लगा देंगे ठीक हाँ